हाँ हमसभ तऽ जाइ छी तऽ काली मन्दिर जाइ छी तऽ हुनकर मेला तेला लगै छै पूजा होइ छै डिहबार बाबा ओतऽ जाइ छथिन तऽ ओतौ मेला ठेला रहै छै पूजा होइ छै आओर गङ्गा जाइ छी पटना गङ्गा जाइ छियै तऽ हमहुँ सभ नेहैल छियै आओर गरीब स्थान मुजफ्फपुर गरीब स्थान छथिन तऽ सावनमे भीड़ बहुत रहै छै कमरू कमरथुआ रहै छै भोलाबाबाके जल ढ़राइ छै होइ छै चामुण्डा गेल छियै हुनको हम पूजा केने छियै अऽ दरभंगा गेल छियै श्यामा माँ माताके देखने छियै हुनका पूजा केने छियै आओर हमसभ कहुँ सभ सुनै छियै सभ तरिके मगर हमसभ कहुँ नहि गेल छियै हमरो सभके मोन होइए जे तीर्थ करितहुँ अऽ ता ता गऽ गङ्गा जी गेल छियै ओतऽ चामुण्डा गेल छियै मऽ दरभंगा गेल छनौहँ तऽ ओतऽ श्यामा माताके देखने छियै डिहबार बाके काली जीके सभतरि गेल छियै आओर उमहर नहि गेल छियै आओर गणेए गणेश पूजा होइ छै हुनको दर्शन करऽ जाइ छियै आब ओतऽ जाइ छियै तऽ जाली जाइ छियै तऽ ओतौ हुनकर भगवान छथिन ओतौ गेल छियै ओतौ पूजा केने छियै आओर हमरा सभके सभतरि सुनै छियै मगर हम कहुँ नहि गेल छियै कहुँ देखनहुँ नहि छियै बुझनहुँ नहि छियै तऽ हुनके सभके पूजा करै छियै ओतै सभ रहै छियै करै छियै गरीब स्थान गेल छनौहँ साउनमे कमरथुआ सभ रहै छै हुनका फूल पूजा होइ छै हुनका सभचीज होइ छनि हुनका सभचीज होइ छनि फूल अक्षत सभचीज केने छी हुनका ओतऽ बहुत भीड़ रहै छै मेला रहै छै काली जी पूजा होइ छनि ओतौ भीड़ रहै छै ओतौमे मेला रहै छै नाच गान सभचीज होइ छै डिहबार बा लग ओतऽ ओतौ नाच गान सभचीज होइ छै सभचीज होइ छै तऽ सभचीज हो करै छथि करै छियै आओर चामुण्डो स्थानमे बहुत जग होइ छनि ओतौ जाइ छियै तऽ ओतौ पूजा पाठ करै छियै खोंइछ भरै छियै करै छियै दरभंगो गेल रहियै तऽ शिमा मातामे गेलियै तऽ हुनको पूजा पाठ केलियै केलियै आओर सभतरि जाइ छी मगर बहुत आदमीके बहुत देखै सुनै छियै तऽ हमरो सभके तऽ होइए जे सभतरि सभ धामपर जाइतहुँ सुनै छी तऽ हमरा सभके तऽ नहि पार लगैए हमसभ तऽ बहुत अथी छी तऽ हमरा चारू कातसँ सुनै छी मगर हमरा सभके होइए कहुँ हमसभ गेल नहि छी आगा जे ओतबे दूरमे हमसभ एतबे हमसभ देखने छियै करै छियै हुनका सभके पूजा करै छियै आर कथी करै छियै से हुनके सभके सेरवावामे हम रहै छियै आओर आओर उहे सभ करै छी आओर बाहर तऽ जेबे नहि करै छी हम चारू कात दिखै छियै बुझै छी जे कहाँ मन्दिर छथिन कहाँ छथिन भगवान सभ छथिन हमसभ सुनै छी मगर हमरा सभके नहि होइए जे कुनो तीर्थ हमसभ करब आओर जायब जे पूजा पाठ करब से तऽ जत्री करब से हमरा सभके तऽ हेबे नहि करैए जे घरेमे हमसभ रहै छी तऽ हमरा सभके हेबे नहि करैए या काली मन्दिर जाइ छी डिहबार बा लग जाइ छी ओतऽ जाइ छी चामुण्डा स्थान जाइ छी